जोंहानि न'खराव सोरबाफोर लोमजायोब्ला आं गोबां जोथोन लानांगौ जायो ओंखाम ओंख्रि संनायनिफ्राय दै गुदुं गुदुं गुदुं खालामनानै जाहोनांगौ जायो लोमजानाय मोनोब्ला देहाखौ थागोद लाखिनो थाखाय बानलौ रोसि आलौ माना मुनि दाव रोसि दाव रोसि फुदुंनानै होयो आरो लोगोसे मैगं थाइगं मोनजायै जायो मोनजायै जायो गगा मोनब्ला बेवहाय दालि ओंख्रिखौ रुनानै होयो देहाखौ मोजां मोननायनि थाखाय थाब थाबनो देहाखौ राफोद रुफोद जानायनि थाखाय जोङो गोबां बिदै लोङो लोंनो थाखाय मैगं थाइगं जगार खालामनांगौ जायो लोगोसे आरो मुलिबो जाहोनांगौ जायो मुलि बायदिसिना बायनो थांनांगौ जायो डाक्टरनाव